हाँ सर सर हमें आपकी दुकान से कुछ बर्तन ख़रीदने थी उसके बारे में कुछ हमे सर दो तीन प्रकार के मतलब एलमुनियम स्टील के और सर एक तावा टाइप के बर्तन चाहिए सर आपके पास ठीक ह सर सर ये पूछे थे की मतलब आपके पास हर बर्तन है ना जैसे कि लोटा थाली वो और भी सब अच्छा सर सर मतलब हम चार पाँच बर्तन के नाम ले रहे हैं आप प्लीज इनका रेट बता देंगे

सर ज़्यादा मीडियम साइज़ के बस चाहिए बस और यही सर मतलब वह एक सेट आता है सारे बर्तनों का वो होगा आपके पास नहीं सर जब क्वालिटी की बात है तो हम इंडिविजुअल ही ले रहे हैं सर आप मतलब मीडियम साइज़ के बर्तनों का रेट बता दीजिए एक एक बार सर जैसे लोटा जग थाली हो गए वो वाली थाली जिसमें सर छः छः ख़ाने होते हैं उस टाइप की थालियाँ और सर कुछ मतलब तावे और कुकर ये सब चाहिए गिलास चाहिए सर तीन लीटर का तीनों येस सर येस सर

चलो तांबे का लोटा चाहिए तांबे का मिल जाएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा

येस सर और सर वो छः छः ख़ाने वाली थाली में और ओके सर और सर आप मतलब कि तीन चार बर्तन के जो हम ने नाम बताए वो सर आप एक बार हमें प्राइस टोटल कर के बता दीजिए ज़्यादा छोट नहीं सर तब मतलब आप दुकान पर रहेंगे कब वो आप दिन बताइए फिर हम सब उस दिन फ्री हो कर आ जाएं ओके सर मतलब हम सटर्डे संडे फ्री रहते हैं तो आप उस समय प्रेजेंट रहेंगे दुकान में ठीक है सर हम तब सटर्डे को आते हैं आपकी दुकान पर फिर अच्छे से बात करते हैं और सर बेस्ट क्वालिटी के बर्तन हमें बता दीजिएगा हमें हिसाब भी दे दें धन्यवाद